آپ کا سوال ہے کہ آپ کو کوئی ڈش بناتی ہو تو آپ ترکیب پر بالکل عمل کرتے ہیں یا پھر آپ مطلب دوسروں کے ذائقے کی بنا پر بناتی ہیں تو کبھی کبھی جو ہے میں بالکل ترکیبی حساب سے بناتی ہوں اور پھر کبھی کبھی ترکیب سے ہٹ کر جو گھر والوں کا ذائقہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر ترکیب میں مرچ اور کوئی ڈش بناؤ اس میں مرچ کم ہوں تو گھر والوں کو تیکھا پسند ہو تو آپ تیکھا ڈال اس میں زیادہ ڈالیں یا پھر اگر نمک اس میں اس میں تھورا زیادہ ہو گھر والوں کو کم کھانا پسند کرتے ہوں تو آپ کم ڈالیں یا پھر اسی طرح جیسے تیل کسی مطلب گھر والوں کو اگر زیادہ تیل کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈش میں ترکیب میں کم تیل بتاتے ہیں تو آپ اس حساب سے زیادہ ڈال سکتے ہیں اور یا پھر اسی طرح اگر ترکیب میں دہی وغیرہ ڈالنا ہے ڈرائی فروٹ آپ کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے تو آپ وہ نہ ڈالیں ایسے ہی